आमी आमी भोंवतात हाचीं खास कारणां आसा एन्जॉय करपा खातीर भुरग्यांक भायलें जें वातावरण पळोवपा खातीर तांकां कॉनफिडंस मेळपा खातीर बीन मेन करून आमी वयता आनी मेन आमचो आसता फॅमिली ट्रीप आसता बरें करून इन्जॉय करता आमी आनी आमी मेन म्हळ्यार तामिळनाडू गेल्लीं थांगा एक मेन आमगे स्पॉट आसलो आदिवासी स्टॅच्यू तो बेस्ट सगळ्यांच्यान बेस्ट आसा तिंगा रातची रात्री एक शॉ आसता फिफ्टी मिनट्सांचो तो सगळ्यांचे बेस्ट पळोवपाक आनी तिंगा आनी एक देवस्थान बरें हा तें सगळ्यांच्यान बेस्ट मातशे म्हळ्यार तिंगा जेवणाचे प्रोब्लम आसा आनी टॅक्सीन बी मात्शे ट्रॅवल करपा प्रोब्लम आसा तिंगसान आमी उटी एक स्पॉट दवरलो तांगाक उटी आसा बॅस्ट स्पॉट आसा थिंगा जायते लोकांनी बीन ट्रेवल स्पॉट्स चालू आसपाक शकता तिंगा गार्डनींग म्हूण आसा आनीक हिल आसा हावजींग बोट म्हणुनूय आसा आनी तेमची प्लेस आसा ती तेंची गांवची जे रूल आसा ते बेस्ट आसा तींग प्लास्टीक यूज करना मेन म्हळ्यार तेंगे जेवणाटेन मातशें प्रोब्लेम आसा बाकी सगळो नॉर्मल आसा आमी ट्रेवल केल्ले ट्रेनीन केल्लें ट्रेवल ट्रेनीन परस बेस्ट आसता स्लिपर हें सगळ्यांचें बेस्ट आनी मातशे प्रोब्लम हें टॉयलटी प्रोब्लम आसता तींग मदीं कितें खावपाक जाय आसल्यार ट्रेनीन आमकां मेळटा आनी क्रावडीड मातशे लोक मात्शे बेजार करता ट्रेनीन अशें करून आमी ट्रेवल केलें आनी खास करून मडगांव तें आमी तामिळनाडू मेन म्हणल्यार आमी केल्ले इतलेंच